ऐसे बहुत से समय है जिस में मुझे ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना पड़ा जिसके साथ काम करना बहुत मुश्किल था चाहे वह उनका व्यवहार हो उनका कार्य हो उनकी बातें हों या किसी भी प्रकार की स्थिती क्यों ना हो उनके साथ काम करना मुझे बहुत मुश्किल हुआ मैं बहुत पुराने समय की बात है ये वाली बहुत टाइम बीत गया है बहुत समय बीत गया है उस बात को कि मैं एक किसी व्यक्ति के साथ किसी मेरी ही पहचान की उनके साथ मैं कार्य कर रही थी हम लोग किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो प्रोजेक्ट कह सकते हैं एक ऐसी ही आकृति थी जो हम एक आकृति के निर्माण करना था उसके लिए मैं उनके साथ कार्य कर रही थी परन्तु मुझे उनके साथ बहुत सारी मुश्किलें हुई और ऐसी स्थितियों से निपटना पड़ा कि मुझे स्वयं ही उस कार्य को पूरा करना पड़ा अकेले कभी वह उपस्थित होती थी कभी वह उपस्थित नहीं होती थी जिस से मुझे अकेले ही वह कार्य करना पड़ा जो मेरे लिए जो मेरे लिए बहुत मुश्किलों भरा होता था